ॿियों को मां हेड़ो कोई स्पेशल चेनल त कान ॾिसंदी आहियां बट यूट्यूब में या गूगल ते सर्च करे ॾिसी सघंदी आहियां की भई अलॻि अलॻि टाइप जा की योग कराईंदा आहिनि त कीअं कराइनि था बाक़ी जाम उहा त असांखे सुबुह जो क्लासिस में वेंदा आहियूं जंहिं में दीदी असांखे उहा ई अलॻि अलॻि टाइप जा योगा कराईंदा आहिनि पर स्टाटिंग में जॾहिं योगा शुरू कंदा आहियूं हुन टाइम ते या थोरो टाइम तव्हां छॾे ॾींदी हुजे तॾहिं पंहिंजे बॉडी स्टीक थी वेंदी त योगु करण में थोरी दिक़त थींदी आहे बट धीरे धीरे रोज़ु उहाई उहाई शइ करण था वञूं कंदा वञूं त पंहिंजी बॉडी हुन हिसाब सां ढलिजी वेंदी आहे फ़्लेक्सिबिलिटी ईंदी आहे बॉडी में त उहो हुन ई हिसाबु सां तव्हां अॻियां पंहिंजी बॉडी खे बि शेप ॾेई था सघो ऐं योगा करण सां तंहिं खां पोइ प्रणायाम करनि सां उहो पाण खे निरोगी रखंदो आहे योगा पाण खे बॉडी खे शेप ॾींदो आहे प्रणायाम निरोगी रखंदो आहे ऐं हिन सां गॾु अगरि पाणि डाइट कंदा रहूं त उहो पाण जी उहा बॉडी वेट लॉस कर में वेट वज़नु घटाइण में पाण खे मदद कंदो आहे त दीदी असांखे योगा जा इहे टे फ़ाइदा ॿुधायई